बोलियौ बोलै छी बोलियौ ने मिठाइ लेबै केना रसगुल आँय रसगुल्ला लेबै रसगुल्ला लेबै आओर आँय हँ हैआ आबै छी आबै छी की दाम छै रसगुल्लाके हँ अथी कहलहुँ बड़ा बेसी दाम छै हमरा लेबैके हए दू किलो हँ की भाव मने किछु कम नहि करबै केना देबै ओतेकके नहि पोसेतै दू सए रुपैए किलो नहि पोसेतै तऽ कम करबै तब ने लेबै ठीक हइ तऽ आबै छी बुझलियै हमरा दू किलो लैके हइ रसगुल्ला आ दू किलो मुङ्गबा लैके हइ मुङ्गबाके की दाम रखने छियै हँ तऽ हँ दू किलो लैके हइ ओहोके कम करियौ ने ओतेकमे नहि पोसेतै ओतेकमे नहि पोसेतै किछु कम करियौ बहुत महग कहलियै ह्म्म की भाव देबै की भाव देबऽ कतेक कम कर आँय कतेक कम करबै एक सए बीसके कहलियै तऽ डेढ़ सएके कहलियै तऽ कतेक कम करबै ठीक हइ डेढ़ किलो लेबयके हइ दू किलो बुझलियै आओर आओर कोन कोन सब्जी रखै छी कोन कोन फल रखै छी फलो बेचै छियै फलो फलो बेचै छियै हँ हँ हँ आबै छी